ऑनलाइनसँ हमसभ गाड़ी बुक करै छिए कतहु इमरजेन्सीमे जाइके रहै छै कोनो इमरजेन्सी भऽ जाइ छै जब बुक तऽ भऽ गेलै गाड़ी कोनो काम भऽ गेलै तऽ कोना जेबै तऽ ओ ऑनलाइनसँ जे कहै छिए जे हम नहि जाएब हमरा पइसा आपस कऽ दिअऽ से आपस नहि कऽ कऽ हमरासभके गामोघरमे बहुत छै ने टेम्पू तेम्पू मारि छै तऽ ओ ऑनलाइन कऽ कऽ नहि मँगाकऽ तऽ चालुएवला गाड़ीसँ हमसभ चलि जाइ छिए हजार बारह सओ लेलक अपन गेलहुँ अएलहुँ आओर ऑनलाइनवलामे तऽ हमसभ नहि बुझै छिए धिआपुता बुझै छै धिआपुता ऑनलाइन कऽ दै छै कोनो अपना एहन इमरजेन्सी भऽ गेलै तऽ नहि जा पेबै तहन तऽ ओकरासभके कहलहुँ जे हम आब नहि जाएब हमरा कोनो इमरजेन्सी भऽ गेल तऽ ऑनलाइनवला सब तऽ से नहि घुमबैत रहै छै घुमा दै छै तुरन्त पइसा कहलहुँ तऽ ओनाहिते एकबेर दुइ बेर कहलक नहि नहि तऽ फेर घुमा देलक ऑनलाइनवलासब पइसा तहन हमरासभके गामघरमे अपन जेना जे भेल से बहुत छै ने टेम्पू तेम्पू तऽ ओ टेम्पू सबसँ हजार बारह सओ लेलक दरभङ्गा गेलहुँ अएलहुँ जे काज लागल से गेलहुँ अएलहुँ जे भेल से केलहुँ मुदा ऑनलाइनवला बात तऽ हमसभ नहि बुझै छिए तऽ धिएपुतासभ बुझै छै आओर अपन एन्ने तऽ भेल तऽ जनरलमे अपनोसभके हजार बारह सओ लागल जे लागल से चलि गेलहुँ चलि अएलहुँ अपन टेम्पू अपन आइली बाइली कऽ कऽ अपन चलि गेलहुँ चलि अएलहुँ ऑनलाइनवला धिआपुता नहि बुझै छी हमसभ तऽ नहि बुझै छिए धिएपुता बुझै छै तऽ धिएपुता ऑनलाइन करतै ने हम तऽ नहि बुझै छिए हमसभ तऽ पढ़ल लिखल नहि छिए धिएपुता पढ़ल लिखल छै तऽ अपन गाम हमसभ ऑनलाइन नहि केलहुँ धिआपुता केलक हमसभ अपन एनाहि जनरलमे कऽ लेलहुँ मारिते अपना गामघरमे छै टेम्पू तेम्पू हजार बारह सओ रुपैए ने लेलक अपन लऽ कऽ अपन करेलहुँ गेलहुँ अएलहुँ दरभङ्गा आओर कोनो एहन भेल